دہلی میں تعلیمی نظام کی حقیقت میں عدمِ مساوات اور امتیازات کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے مثلاََ مختلف طبقات اور اقسام کے طلباء کے لیے مختلف مواد فراہم کرتا ہے تا کہ ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اس کے ذریعے معاشرتی امتیاز کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن ان تبدیلیوں کی عملی تطبیق میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جیسے امکانات کے عدمِ برابری مناسب تربیتی سہولتوں کی کمی اور تعلیمی منصوبوں کی کارکردگی میں عدمِ توازن تو اس طریقے سے کئی ساری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں